मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है लेकिन जहाँ मैं पढ़ता था इस्कूल कॉलेज में वहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई थी लाइब्रेरी में बहुत से किताब होते हैं तरह तरह के अपने विषय वस्तु के या समाजिक बुक जिसे मैं अध्ययन कॉलेज लाइफ में ही करके वहीं पे छोड़ देता हूँ वो घर के लिए नहीं होता है घर के लिए जो बुक हम लोग प्रोभाइड करते हैं पढ़ने के लिए वो ही बुक अपने घर परिवार में यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी में तरह तरह के विश्वविद्यालय महाविद्यालय या विद्यालय में बुक दी जाती है वो गिनती के तौर पे दी जाती है और पठन पाठन के लिए समय अनुकूल के लिए ही दी जाती है क्या घर को लाइब्रेरी बनाना संभव हो सकता है नहीं घर में कुछ ही परिवार ऐसे होते हैं जो अपने पुस्तक को सभी समय पर अध्ययन करके यथोचित उपयोग कर लेते हैं नहीं तो अपने विद्यालय महाविद्यालय और विश्व विद्यालय के कार्यालय या लाइब्रेरी में उसको यूँ ही छोड़ देते हैं लाइब्रेरी तभी संभव है जब समाज को एकत्रित और संगठित कर कर वहाँ बच्चों को एकत्र कर कर ज्ञान को बाँटा जाए ज्ञान को बाँटने से लाइब्रेरी खुद ब खुद बढ़ जाता है ज्ञान जहाँ नहीं है वहाँ लाइब्रेरी की कोई आवश्यकता नहीं है जहाँ ज्ञान है वहाँ लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है और विद्यालय विद्या के मंदिर में लाइब्रेरी की आवश्यकता हो होनी चाहिए चाहे प्राथमिक विद्यालय हो चाहे मध्य विद्यालय हो या हाई स्कूल हो वहाँ पर भी लाइब्रेरी की आवश्यकता होनी बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ तरह तरह के लोग बच्चे शिक्षक पठन पाठन करते हैं तो हरेक तरह की पढ़ाई होनी चाहिए जिससे लाइब्रेरी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लाइब्रेरी एक सिर्फ माध्यम है ना कि समाज का विकास रूप है